हॅलो क्रोमा न्ही हांव खोर्लीच्यान उलयतालो संजय नायक हांवें तुमचे कडलो तो क्रोमा टिवी घेतला पन्नास इंचची पळय तो मस्त आसा सुंदरूच आसा आनी स्मार्ट टिवी आसा तो ताची पिच्चर कॉलिटी बरी आसा सांवडूय बरो आसा आनी म्हाका खूब आवडला हांवें ताचेर ऑपटीकल फायबर कनॅक्ट करून घेतलां आनी आय कॅन प्ले म्युजीक ताचेर प्लस व्हिडीयो केरेओके सॉंग्स सुद्दां हांव म्हणूंक शकता तो खरोच एक तुमचो सुंदर प्रॉडक्ट जावन आसा हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा